हैलो हां जी बढ़िया अरोड़ा देव जी होर तुस सनाओ ओह् घर ठीक यरो इक चक्कर होई गेदा म्हल्लै माए

ओह् कदूं दे नेईं म्हल्लै चक्कर होई गेदा ओह् यरा अस्पताल ई नेईं ऐ लोग बमार होंदे ते दूर शैह्र जाना पौंदा ओह् डॉक्टर आंदा इक ते कदें कुदै आंदा ते नट्ठी जंदा अपना प्राइवेट क्लीनिक चलांदा ओह्दी कम्पलेन करना पेई सरकार च कोई डी सी गी लेटर डी सी गी लेटर दिन्ने आं कुसै दिन ते पकड़ने आं उसी हां ते कन्नै पता लग्गेआ कि अंदर कुतै फरूटी फराटी होंदा पिया दा दिनें हां अंदर पता निं केह् कोई लोकें दा लाज़ ते होआ दा निं ऐ ते होर कम्म करी जा दे हां डी सी गी दो बारी लेटर देई ओड़ेआ महाराज केह् करां डी सी बी निं कम्म करदा उ'यै ऐ हां गरीब बंदे ते रगड़ोई जंदे महाराज स्हेई गल्ल ऐ थुआढ़ी चलो ठीक ऐ जी मिगी घरै दा फोन आवा दा हून बाद च करना गल्ल थुआढ़े नै